मां अधि कलाकु अॻु तव्हांजी होटल में रोटी चई हुई त तव्हां खणी ॿुधाए सघंदो की हूअ ठही वई आहे की न न अगरि इह ठाहींदो त मां तव्हांखे ठाहिण लाइ चयो हुयो ॿ बटर चिकन चारि फुल्का ऐं पंज पापड़ त ख़ाली हिकदममि कजो बटर चिकन में चिकन वधीक रखजो ऐं बटर घटि हूंदो त बि हलंदो ऐं ॿी ॻाल्हि इह ॿुधायो की जॾहिं